उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था सरकार की जवाबदेही है यह बात से हम सहमत हैं क्योंकि जब से योगी जी आएं हैं तब से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी छीन छिनैती और जो चोरी डकैतियाँ होती थी उन सबसे हम लोग को राहत है लेकिन अभी देखा जाए सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही है और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है लेकिन अभी देखा जाए तो छात्रों से हम लोग बिल्कुल भी इनसे ख़ुश नहीं हैं क्योंकि कोई भी इग्जाम होता है जैसे कि अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी तो उससे रिलेटिव पहले पेपर लिक करा आ गया उसके बाद फिर से हम लोगों को एक आशा दे दिया गया कि आपका इग्जाम होगा छः महीने बाद होगा ई बच्चे मिहनत किए इग्जाम फीस दिए दिन रात पढ़ाई किए उसके बाद पाँच सौ रुपये एक इस्टूडेंड के लिए यहाँ आज का जनरेसन में जो इस्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है उसके लिए दस रुपये भी इक्कठा करना बहुत बड़ी बात है हम लोग कैसे भी करके पाँच सौ रुपये इकट्ठा करें उसके बाद ऑनलाइन कराए पेपर की तैयारी किए बुक्स लिए कोचिंग किए और दिन रात मेहनत किए उसके बाद से पेपर भी दिए जहाँ सेंटर गया वहाँ गए पूरी टिकट का बस का भाड़ा और रहने का खाने का जो भी हुआ पूरा हज़ार पन्द्रह सौ से ज़्यादा लेकर हम लोगों को पैसा ख़र्चा हुआ हम लोग इग्जाम दिए लेकिन उसके बाद यह पता चला कई सेंटरों में पेपर ही लीक करा दिया गया उसके बाद हम लोगों को एक नई किरण की आशा दी गई कि इलेक्शन बाद क्या बोलते हैं जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में अप लोगों का पेपर होगा अगर यह काम पहले भी किए जा सकता था क्योंकि इसके पीछे इलेक्शन था इलेक्शन की वजह से ये काम नहीं किया गया और अगर अभी कराएंगे भी तो उसके बाद बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे नए नए नए सिरे से पढ़ाई किए थे फिर से ओ भूल गए फिर से कोचिंग करें फिर से वही नए सिरे से फिर से पढ़ाई करे उसके बाद बच्चों के लिए क्या बोलते हैं जो भी किया जा रहा है अच्छा किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि यह सरकार बहुत ख़राब है यह इस सरकार बहुत ही अच्छी है मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बस हम लोग इनसे यही रिक्वेश्ट करेंगे कि सिर्फ बच्चों पर युवाओं पर ये ध्यान दें सिर्फ बच्चों पर ध्यान दें और बाक़ी हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा ख़ुश हैं अयोध्या में श्री राम लाला जी के मन्दिर का हो गया उद्घाटन हो गया वहाँ पर राम लाला जी फिर से विराजमान हो गए और जो जहाँ भी देखा जाए पूरा इतना स्वच्छता है उत्तर परदेश में उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे भारत में पूरा इतनी स्वच्छता है सरकारी अस्पतालों में देखा जाए सरकारी स्कूलों में देखा जाए सरकारी बैंकों में देखा जाए यानी कि हर एक जगह जहाँ भी देखा जाए हर एक जगह स्वच्छ अभिमान जो है ना मोदी जी चलाए थे स्वच्छ भारत अभियान तो वह हर जगह उत्तर प्रदेश या भारत हो या कोई भी राज्य हो पूरी तरह से क्लीन बट देखा जाए तो सिर्फ यही हम लोगों को एक ही प्रॉब्लम आ रही है युवाओं को लेकर हम लोगों को बिरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आए पर आए दिन जनसंख्या बढ़ रही है उसके बाद बेरोज़गारी भी बढ़ रही है तो हम सरकार से यही रिक्वेश्ट किया जाएगा कि क्या बोलते हैं हम लोगों की नौकरी पर ध्यान दे क्योंकि बेरो आने वाली जो पीढ़ी है हम लोग बेरोज़गारी के नाम से जाने जाते हैं घर वाले यही पूछते हैं कि अभी कब तक कितना टाइम लगेगा कब तक पैसा भेजते रहेंगे कब तक क्या करोगे तुम तो बस केंद्र सरकार से यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही गुज़ारिश है हम लोगों की कि हम लोगों युवाओं पर ध्यान दिया जाए अगर हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग ना तो कोई इस्किल हम लोगों के पास है ना तो कोई इस्पीरियंस है क्योंकि हम लोग इस्टार्टिंग से ही सरकारी नौकरी की तैयारी किए हैं इसके बाद से हम लोगों के पास से कोई ऑप्शन द दूसरा कोई अप्शन बचेगा नहीं इसलिए केंद्र सरकार की पारदर्शिता जो है राज्य सरकार की पारदर्शिता जो है राजनीति में भी सही है हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन हम लोगों को बस एक ही यही है कि सरकार हम लोगों को योगदान दें योगदान पूरा से हद से ज़्यादा दें नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे